हाँ यस सर मैंने एंक्वायरी की थी मुझे एक मेरा वो करवाना है इंश्योरेंस करवाना है मेरी गाड़ी का जनरल इंश्योरेंस तो मुझे पूछना था कि क्या प्रीमियम आएगी और क्या रहेगा मेरी फ़ोर व्हीलर है किया सोनट है मेरी और दो है मेरे पास में एक किया सोनट है और एक मेरे पास वो है टाटा टियागो वो मैं आपको पूरा डिटेल्स उसमें बता दूँगी कितने सी सी की क्या है मॉडल अभी टू थाऊज़ेन्ड ट्वेंटी थ्री है किया तो और वो जो है हाँ अच्छा अच्छा ओके ठीक है तो मैं आपको डॉक्युमेंट्स आपके वाट्सअप नंबर पर सारा जो मेरा पुराना बीमा करा हुआ है इंश्योरेंस वो मैं आपको दे दूँगी उसके अकोडिंग आप जो भी नई फुली प्रीमियम रहेगी वो उसको निकाल कर बता दीजिएगा फ़ुल फ़ुल वाला फ़ुल

हाँ पहले मैंने यूनाइटेड से करा रखा था

ठीक है आप मुझे इसी नम्बर पर सारी डिटेल्स वाट्सअप कर देना और है ना ठीक है मैं आपको अभी भेज देती हूँ सारा पुराना दोनों गाड़ियों के जो पुराने करे हुए हैं वो मैं आपको अभी सेंड कर देती हूँ जी बिल्कुल ठीक है ओके